औ खोनाबाय बिनानाव नोंनियाव साहा बागान दङ होनलाय बिघाबेसे ओमफ्राय नों माब्ला खागोन कुइन्टेल मोनबसेथो मोनो ओमफ्राय आं बायनानै लायनो हागोन दा नोंनि साहाखौ ओमफ्राय केजिआव बेसेथो ओमफ्राय एसे खमनो हाया आंनाबो गारि खरसा दं ओमफ्राय आंबो एसे जानांगौ माने बिसोरबो दामानो होया माने आं लायनानै होफैगोन होफैग्राल' बिनिखायनो एसे डिसकाउन्टनाव मोनोबा लायगोन आं नोंनि साहा बागाननिफ्राय बा आंनि गारि लानानै दे होम्बा सबथायाव खेबनै खायो ए होम्बा आं गारि लानानै थांगोन दानि समबाराव थांगोन आं ओमफ्राय लामाफ्रा बोरै बोरै जेन'बा गामिआ मा गामि लामाया मोजां ए दे होम्बा आङो दिन थारिख नों नों खानाय दिनखौ आंनो खोन्था'हर दे आं आंनि गारिखौ आं लानानै थांगोन

औ नों खाब्ला आंनो खोन्था'हर दे